हेलौ माथो नोंसोरनि गारि बुकिं खालामनाया दाबो फैयाखै ड्राइभारनो फनखौ खालायगासिनो आं दाबो फैयाखैनो माथो थाब थिनहर नै जोंना ओंखारनानै नेनानै दंगासिनो लेट जाहैगोन आरो दा